एथलीट को प्रदर्शित करने के लिए हमारे यहाँ मतलब ग्राउंड है बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड हैं जहाँ पर टीचर्स हैं कोच है जो कि ध्यान देते हैं बच्चों का वो बताते हैं सिखाते हैं बच्चों को तो तीन चार ठो ग्राउंड है अगल बगल में गाँव एक ठो गाँव में दो ठो ग्राउंड है और अगल बगल के गाँव में ग्राउंड है तो बच्चे जहाँ पर जाते हैं सीखते हैं वहाँ पर कोच रखे गये हैं जो बच्चों को सिखाते हैं और वहाँ पर बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाता है ट्रेनिग दी जाती है बच्चों को खेल के बारे में बताया जाता है सिखाया जाता है बेसिक जानकारी दी जाती है खेल के बारे मे जिस भी खेल में जो बच्चा खेल रहा है उसको उसी खेल के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है उसको बताया जाता है सिखाया जाता है जिससे बच्चा खेले अच्छे से अच्छे उसपे ध्यान दे अच्छे तरह मेहनत करे और खेले और उन्हे अनेक प्रकार की सुविधाये दी जाती है जैसे की वहाँ पे जाने पे बच्चा कितने बच्चे होते हैं जो अपना खुद का किट बैग ले के जाते हैं कितने बच्चे होते हैं यहाँ पे वहाँ पर खुद का बैग बैट उट पैड उड पड़ा रहता है वो उसे भी यूज कर लेते हैं बहुत सारी सुविधाएँ जैसे कि बैट बॉल वगैरह बास्केटबॉल वालीबाल वो सब कोच जो होते हैं वहाँ पर रखा होता है स्पोर्ट जो सिखाते हैं कोच है यहाँ पर ग्राउंड है वहाँ पर रखा होता है तो उसका भी यूज कर लेते हैं बच्चे और फिर से वहाँ पर जो कोच होते है बहुत जगह सिखाते हैं बच्चों को नरमल हर घर की सभी लोग जाते है वहाँ सीखने के लिए छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उन लोगों को सिखाया बताया जाता है